इ'यां ते में बड़े सारे जेह्ड़े रुट्टी बनाने आह्ले शोऽ दिक्खे बा जेह्का मिगी बड़ा शैल लगदा ओह् ऐ मास्टर शैफ एह् में शोऽ यूट्यूब उप्पर दिक्खेआ ते ए एह्दे कोला में बड़ियां शैल शैल जानकारियां लैतियां मिगी पता चलेआ इस शोऽ बिच कि कि'यां अस नमियें नमियें चीजें नै शैल रुट्टी बनाई सकदे न में एह्दे बिच सिक्खेआ कि कि'यां अस गुलाब जामुन सूजी कन्नै गुलाब जामुन बनाई सकदे न सूजी दे गोल गप्पे बी बनाई सकदे न ते होर बी बड़ा किश सिक्खेआ में जि'यां कि अस इत्थै उधमपुर च रौॆह्दे न ते में सिक्खेआ कि कि'यां जेह्ड़े दक्खन भारत च लो लोक रौंह्दे न ओह् कि'यां इडली सांबर बनांदे न ओह्बी में सिक्खेआ काफी किश मिगी सिक्खने गी थ्होएआ अलग अलग जेह्ड़ियां राज्य न उत्थां दियां जेह्ड़ियां मश्हूर मश्हूर रुट्टियां न मश्हूर मश्हूर व्यंजन न ओह् सारे में इत्थुआं सिक्खे ते एह् शो मिगी जेह्ड़ा बड़ा शैल लगदा इत्थै अलग हर रोज अ'ऊं इक अलग जेह्ड़ा व्यंजन बनाना सिखदी आं ते मिगी एह् शोऽ बड़ा जैदा शैल लगदा